मिथिलाञ्चलके क्षेत्रमे बहुत सारा बेसी साँस्कृतिक उत्सव होइत अछि जाहिमे जेनाकि हमरा सबके मिथिलाञ्चलमे होइत अछि शुरुआतसँ जँ सालके शुरुआतसँ देखल जाए तऽ सबसँ पहिले जूड़शीतल होइए जाहिमे हमसब एकदिन पहिले जूड़शीतलमे हमसब नया पर्व जहिना नववर्ष मानल जाइए मिथिलाञ्चलके जे नववर्ष अछि ओ जूड़शीतल दिन चौदह मार्चके मार्चमे या अप्रैलमे ई होइत अछि जहिमे हमसब सब आदमी नया किसान नया खेत नया पर्यावरण नया वातावरणमे सबकिछु होइत अछि तकर बाद हमरासबके सालमे जे विशेष साँस्कृतिक साँस्कृतिक उत्सव अछि जेनाकि मुण्डन विवाह मुण्डनमे हमरासबके ओहिठाम जे वर्ग अछि चाहे ओ कोनो वर्ग होइत ओसब अपन अपन धिया पऽ अपन पोताके या अपन पुत्रके या अपन परपौत्रके मुण्डन करै छथि जाहिमे हमरासबके जे सुनै छी जे ओहिमे ठाकुर अबैए नौआ जिनका कहै छिए हमसब ओ अबै छथि ओ बच्चाके मुण्डन करै छथि ओ बच्चाके जे छै से मानि लिअऽ जे नानी गामसँ किछु भार अबै छै बच्चाके नव नव कपड़ा देल जाइ छै नव नव वस्त्र देल जाइ छै ओहिके बाद भगवतीके आगाँमे सेहो नया नया पूजा होइ छै ब्राह्मण कुमारि खुआएल जाइए जिनका जथा जे शक्ति रहै छनि ओ सामाजिकतासँ से भोज भात करै छथि तकर बाद विवाहमे विवाह लड़का पक्षमे होइ या लड़की पक्ष होइ दुनू मिथिलाञ्चलमे बड़ पैघ मानल गेलै जेनाकि राम सीता विवाह बहुत सारा उदाहरण छै जेना विवाहमे लड़की पक्ष हुअए या लड़का पक्ष हुअए दुनू परिवारमे उत्साह रहैए लोक उमङ्ग रहैए नव परिवारमे जे दुलहिन अबै छथि दुलहिन अबै छथि कनिआ अबै छथि हुनका आगमनके लेल पूरा एकदम लोक जे छै से रहैए तत्पर सङ्गहि दुर्गापूजा दुर्गापूजा तऽ विशाल अछि विशाल पूजा छी खासकऽ कऽ मिथिलाञ्चलके कहिऔ पूरा विश्वमे कहिऔ दुर्गापूजा तऽ सबसँ अछि लेकिन मिथिलाञ्चलमे विशिष्ट पूजा होइत अछि भगवतीके विशिष्ट पूजाके स्वरूप रहै छै हर जगहके पूजाके अपन अपन एगो पद्धति छै लेकिन मिथिलाञ्चलके जे पूजाके जे पद्धति छै ओ बहुत तरहके अलग छै चूँकि मिथिलाञ्चलमे एखनो जे किछु कहल जाए तऽ जड़िसँ मतलब शुरुआतसँ लऽ कऽ हमसब जे देखि अएलहुँ जे सुनि अएलहुँ जे कऽ रहल छी जे करबाक अछि जे पूर्ववत जे हमरासबके पूर्वज जे हमरासबके मानि लिअऽ जे छै से सामाजिकता आदमी जे विद्वान जेनाकि विद्वान तऽ मिथिलाञ्चलमे बहुत सारा विद्वान छलाह विद्यापति छलाह विद्यापति जे महादेवके बहुत पैघ भक्त छलाह हुनक ओहिमे तऽ बहुत सारा भक्त भेलाह जेनाकि विद्यापति भेलाह तकर बाद हमरासबके जँ कहल जाए तऽ मिथिलाञ्चलके चन्दा झा सेहोसब बहुत सारा एहन कवि छथि जे मिथिलाञ्चलके विवाहसँ कऽ लऽ कऽ मुण्डनके गीत या फेर दुर्गापूजामे दुर्गापूजामे भगवतीके सम्पूर्ण आस्थापूर्वक हमसब पूजा करै छी इलाकाके ग्रामीण अन्य ग्रामीण आओर लोकसब आबि आबिकऽ ओहिमे सहयोग करै छथि पर्यटन अस्थलसँ जँ देखल जाए तऽ दरभङ्गाके श्यामा मन्दिर दरभङ्गाके श्यामा मन्दिर जे सबसँ उद्भव भगवती छथि जे दरभङ्गा महाराजके दरभङ्गा महाराज के कहल जाए तऽ शय्यापरमे हुनकर जे छै से स्थापना भेल छलनि जतऽ सालमे एक बेरके कातिक मासमे जखन विद्यापतिके जनम होइत अछि हमसब विद्यापति समारोह मनबै छी ओहि टाइममे श्यामा मन्दिरमे रामनाम धुनके जे छै श्यामा नाम धुनके आयोजन कएल जाइए जाहिमे मिथिलाञ्चलके कहै नेपालसँ नेपाल मिथिलाञ्चल बङ्गाल एहिसबके जे छै से भक्तसब अबै छथि ओसब सब आदमी जे छै से मानि लिअऽ भगवतीके दर्शन करै छथि आओर ओहि बगलमे मिथिला यूनिवर्सिटी अछि जे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जे एकटा पर्यटन अस्थलके सबसँ पैघ उद्देश्य अछि मिथिलाञ्चलमे कहल जाए तऽ दरभङ्गा विस विश्वविद्यालय या फेर दरभङ्गा श्यामा मन्दिर या फेर कहल जाए तऽ एखन दरभङ्गामे नव नव नव नव जे स्थापित भेल हँ मिथिला हाट से अछि हमरासबके अटल सेतु जे पर्यटनके लेल सबसँ पैघ केन्द्र बिन्दु अछि जतऽ भारत नेपाल आओर चीन कऽ पानिके जे छै समावेश होइत अइ जतऽसँ भारतमे पानिके प्रवेश होइ छै ओतऽ भारतके द्वारा जे निर्मित पुल छै ओकरा देखबाके लेल एतऽ पर्यटनके लेल सबसँ पैघ जगह छै ओ तकर बाद कहल जाए तऽ हमरासबके लेल बगलमे सिमरिआ अछि सिमरिआ घाट जे मिथिलाञ्चलके सबसँ अन्तिम छोर मानल गेलै हँ जे गङ्गा कातके ओतऽ एखन जे छै से बहुत प्रचलित अछि जगह जाहिठाम लोकके पाप सेहो कटै छै हमरासबके शुरुआतमे बुझल अछि जे सिमरिआमे सबसँ पर्यटनके लेल एखन जे खासकऽ कऽ कहल जाए तऽ मिथिलाञ्चलमे जँ कोनो जगहके गिनल जाए तऽ दच्छिन ध्रुवमे जे छै कहल जाए तऽ सीमाङ्कनके जे सिमरिआ घाट छै ओ सबसँ पैघ जगह छिए मिथिलाञ्चलके लेल सबसँ बेहतर जगह छिए मिथिलाञ्चलके लेल जाहिठाम माँ गङ्गा उत्तरायणी होइ छथिन उत्तरायणी बहै छथिन ओहिठाम पर्यटनके कहै ओतऽ विश्वसँ भारतसँ पूरे विश्वसँ लोक अबैए ओहिठाम अपन पूर्वजके कर्म करैए सबकिछु करैए आओर ओहिठाम अपन जे छै से मानि लिअऽ अपन पाप लोक कहै छै जे गङ्गाजी अपन पाप धोइ छथिन अपन ओकर पाप धोइ छथिन मनुष्यके तऽ ताहि रूपसब गङ्गाजीमे जाइ ओ अपन असनान करैए अपन पूर्वजके अस्थि बहबैए आओर एक बहुत पैघ घु मतलब पर्यटनके लेल जे छै ओ अस्थान मानल गेल अछि तकर बाद हमरासबके लेल कहल जाए तऽ झँझारपुरमे एगो पुल छल जे आजादीसँ पहिले बनल छल जे कहबामे सुनै छी जे आ जे अङ्गरेजे बनेने छलऽ ओ पुलमे ई खासियत छल जे ट्रेन वएह पुलपर वएह पुलपर गाड़ी वएह पुलपर पैदल एक्के पुलपरमे ट्रेनो गाड़िओ पैदलो तीनू चीज होइ छल निचाँसँ कऽ कमला नदी बहै छथि तऽ एहिसब तरहके एहिसब तरहके जे मानि लिअऽ दार्शनिक चीज अछि पर्यटन अस्थल चीज अछि ईसब तऽ बहुत आलौकिक चीज अछि जे हमरा अहाँके देखबाके लेल सुनबाके लेल आबक पीढ़ी जे छै तिनका लेल ई सम्भव नहि छै जे एतेक एतेक सुन्दर चीज एतेक एतेक धार्मिक चीज एक्के पुलेपरसँ एक पुलपरसँ एतेक चीजके आगमन होइत छै आओर कहू जे कोना होइत हेतै हम अहाँ देखै छिए सिमरिआमे पुल छै गङ्गा कमला पटनामे पुल छै तऽ उपरसँ लोक चलै छै तऽ निचाँमे ट्रेन चलैत छै लेकिन हमरा मिथिलाञ्चलमे एहि तरहके कोनो नहि एक्के पुलपर सबचीज चलैए ट्रेन दौड़े गाड़ी दौड़े लोक चलै साइकिलवला चलै सब चलै ताहिके लेल ई एगो बड़ पैघ कहल जाए तऽ घुमबाके जगह अछि खासकऽ कऽ मिथिलाञ्चल तऽ पर्यटनेके लेल बनल छै पर्यटनके लेल सबसँ पैघ चीज छिए